जीअं कि पैट्रोल जा अघु वधंदा आहिनि वेजे चारि पंज सालनि खां थोरो फ़र्क़ु अची वियो आहे मां बाइक हलाइण घटि करे वरिती आहे जॾहिं ज़रूरी लॻंदी आहे मां बाइक तॾहिं ई कढंदो आहियां पर हिकु पासे ॻाल्हि इहा सुठी बि आहे पैट्रोल जा वधि वधंदा माण्हू कमु जे लाइ कढंदा गाॾियूं ऐं हिन लाइ पंहिंजे पृथ्वीअ लाइ ॾाढो हानिकारक आहे अॼु हानिकारक नथो लॻे अॻियां ईंदे सालनि में हानिकारक आहे असां पैट्रोल जो घटि में घटि इस्तेमालु कयूं उहो ई सुठो आहे अॻियां इंदड़ पीढ़ीअ लाइ बि सुठो आहे वणु बचाइणा आइनि असांखे पैट्रोल सां गॾु हाणे जेका इलैक्ट्रिक व्हिकल आहिनि उहे जाम वधी विया आहिनि मार्केट में जेतिरो थी सघे असांखे पंधु करिणो आहे साईकल हलाइणी आहे पैट्रोल जी गाॾियूं अॻियां पंजीह टीह सालनि खां पोइ उह ई बंदि थी वेंदियूं गवरमेंट चयो आहे असांजे जेको ट्रांस्पो इहो नितिन गडकरी चयो ढे इलैक्ट्रोनिक व्हिकल्स जीअं डिमांड हाणे वधंदी ऐं हुन खां अघु बि घटि रखंदा शुरू में जीअं माण्हू वधीक वठनि